मिगी खाना बनाना पसंद ऐ पर सच सनांऽ पसंद ते बड़ा पर बनदा ऐ निं शैल मेरे कोला में जिन्नी बारी बी बनाने दी कोशिश कीती किश न किश पुट्ठ सिद्ध गै बनदा पर फिर बी में हां ढीठ में बनांदी रौह्न्नी खास करी मिठाइयां में तुसें ई सच सनां इक बारी में बनान लगी मेसू बना दी बी सूजी दा निं ऐही में बना दी बेसन दा गै ही पर चाश्ऩी मेरे कोला होई गेई थोह्ड़ी जेही टाइम लग्गी गेआ चाश्नी गी ओह् होई गेई थोह्ड़ी गाढ़ी जि'यां में पाई ओह् पत्थर जन बनी गेआ हून में उसी बैलेंस करने आस्तै केह् कीता पानी होर कीता फिर बनाई फिर ओह्दे च होर पाया ओह् लेवी बनी गेई ओह् ऐसा बिगड़ेआ ना मेरा सिद्धा निं होआ फिर में थक्की हारी ऐ हत्थ जोड़े उसी में आक्खेआ भ्रावेआ हून निं मेरे कोला होंदा हून में इयां गै खाना जि'यां एह् जेह्दी मर्जी करदी उसी जेह् मर्जी समझियै खाई लाओ पर इ'यै खाना पौना की के हून उसी ठीक नेईं करी सकदी ही मिगी घैंटा लाया दस्स मिंट दस्सें मैंटे च जेह्ड़ा मेरा कम्म होना हा में घैंटे च मकाया फिर बी नेईं मुक्केआ फ्ही ओह् उऐ नेहा उ'ऐ नेहा त्राड़ गै रेहा फिर मिगी लग्गेआ यार हून में अपना टाइम बी वेस्ट करै निं आं ते चीजां बी बेकार जा दियां न मुहं पौनी एह् ओह्दा केह् फायदा होना एह्दे कोला अच्छा ऐ जेह्ड़ा बने दा जिन्ना हारा बने दा उस्सै कन्नै गै कम्म चलाई लैओ ओह्दे कोला अग्गें निं जाओ हून इस करी फिर में ओह् केह् कीता कि उसी उ'आं गै रौह्न दित्ता ते होर पंगा नेईं लेआ हां इक चीज में जरूर सिक्खी एह्दे कोला ओवर कान्फिडैंस जेह्ड़ा होंदा ऐ ना ऐक्चुअली मेंओह् बनाई ओवर कान्फिड़ैंस च मिगी एह् हा ह मिगी औंदा बनाना में हून गै बनाई ओड़ना उस्सै च गै गलती होई गेई की के में होई लापरवाह् गलती उस्सै लै होंदी जिसलै अस लापरवाह् होई जन्ने मीं हा मिगी औंदा बनाना में हुनें बनाइयै दस्स तुसें ई में हुनें खलान्नी जिसलै उस ओवर कान्फिडैंस च बनाया ना ते ओह्दा अच्छी खासी मिठाई दा होई गेआ सत्या नास इक चीज में तुसें ई बी सनान्नी खाना बनाना पूरे ध्यान कन्नै ते कदें बी एह् निं सोचना मिगी औंदा गलती कन्नै अगर लून गै बद्ध पेई जा जां मर्च गै बद्ध पेई जा ते होई निं तुंदी सब्जी खराब में इक चीज सिक्खी ओवर कान्फिडैंस कदें निं आह्नना ओवर कान्फिडैंट होइयै कोई चीज निं बनानी पूरा ध्यान लाइयै बनानी उस्सै बक्खी ध्यान देना ते अग्गें पिच्छे निं देना जीस्सी बना देओ ना उत्थै गै कान्सट्रेट करना ओह्दे आह्ली साईड़ गै दिक्खना चीजें गी पूरा पैह्लें गै रक्खी लैना कोल कि केह् बनान लगेओ ते फिर ओह्दे बाद अग्गें पिच्छें निं होना उत्थै खड़ोइयै पूरी बनदी नेईं ओल्लै धोड़ी निं हिलना उत्थै बैठना पूरा बनाना ते फिर हिलना ताइयैं गै चीज शैल बनदी पर इक चीज़ ऐ जेह्ड़ी तुंदी मिठाई गी होर बी मिठ्ठा बनांदी ओह् ऐ तुंदा प्यार कन्नै बनाना सड़ी रोइयै निं बनानी कोई बी चीज शैल मनै कन्नै बनानी मिट्ठी चीज मिट्ठी गै बनदी होर बी मिट्ठी होई जंदी ते ओह् अपने आप गै शैल बनदी शायद उस दिन में नेईं शैल बनाई होग ताइयैं सड़ी फकोई ऐ बनाई होग होई सकदा केह् पता तुस निं इ'यां करेओ